छह जनवरी उणिवीह सौ अठहतर ॿारहां मार्च उणिवीह सौ ॿियानवे टेवीह अप्रेल ॿ हज़ार हिकु सतावीह सेप्टेम्बर ॿ हज़ार नव उणटीह डिसंबर ॿ हज़ार वीह